ہاں ہمیں پالتو جانور پالنا بہت پسند ہے اور اور ہمارے یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں مجھے بکری بکری جو ہے گوٹ اس کو پالنے کا بہت شوق ہے ہمارے یہاں جو مسلم ہیں وہاں پہ اور زیادہ تر وہ بکری ہی پالی جاتی ہے تو اور مجھے وہی زیادہ پسند ہوتی ہے بکری جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں بہت ہی فائے فائدہ بھی ملتا ہے دودھ بھی وہ دیتی ہے تو ہم اس کو بہت طاقتور بھی ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں اس سے دور بھی ہوتی ہے اور اگر وہ بچے دیتی ہے تو اس کو ہم بیچ کر اس کو بڑا کر کے پالتے ہیں بیچتی ہیں تو اس سے ہمارا ویوسائے بھی ہو جاتا ہے اور دودھ بھی بیچتے ہیں تو اس سے ہمارا ویوسائے ہو جاتا ہے اور اور وہ بہت ہی کیوٹ ہوتی ہیں دیکھنے میں اور وہ زیادہ خطرناک بھی نہیں ہوتی ہے ویسے کوئی نقصان بھی نہیں پہونچاتی ہے وہ اپنی ایک جگہ پہ بیٹھی رہتی ہے اگر ان کو ایک کونے میں رکھ دیا جائے تو وہ وہیں پہ بیٹھی رہ جائیں گی اور یہ نہیں اور وہ صرف وہ صرف پتی ہے یہ سب کھاتی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ان پر زیادہ کچھ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی